हमरासभके खेल कुदैमे बहुत फायदा होइ छै शरीरके बुलन्द बनाकऽ रखै छै शरीरके खून चालू रहै छै बुझलिए ने तऽ हर रङ्गके खेल छै लोक खेलकूदमे मोन लगाकऽ अपन खेललक आओर शरीरके सेहो फैसिलिटी बनाके रखलक शरीरके खून नस एकदम चालू रहल कूदफान कएलक बच्चासभ सतर्क रहल इएहसब एहिमे से खेलकूद से फायदा छै लोककेँ इएहसब बात छै